वाहेगुरू हा हांजी हा हा

असां हितां जूनागढ़ में ख़रीदारी कईसीं ऐं हिते भावनाथ ते सुठा वॾा ॿ दुकानु आहिनि ऐं अ ऐं अघि अघि बि पूरो अथनि ऐं मां माल बि सुठो ॾींदा आहिनि ऐं ऐं दुकानु जो नालो एषले आहे ऐं हा ऐं ॿियो कला जोन वारा हा ऐं सोन ख़रीद करणो हुजेव नी त हिते हिक जय अंबे वारा आहिनि हा मान मानवी चौक ते अ ऐं ॿियो हिकु ॿियो हिक ॿुधायांव थी ॿियो ॿियो हिक महालक्ष्मीअ वारा आहिनि इन इन्हनि जो बि अघि पूरो हूंदो आहे ऐं ऐं हा ऐं सोन बि ॾाढो सुठो हूंदो अथनि असां अ हा घणा ई बि पूरी अथनि घणी कोन्ह वठंदा आहिनि हा तव्हां अचो त मां तव्हांखे वठी हलांव हा हुनजो क हा हा हुनजो कम सुठो आहे ओ हा हा पोइ तव्हां तव्हां हुते हलूं था पोइ तव्हां तव्हांखे जिते जितां वणे उतां वठिजो अघि जिते पूरो लॻेव ऐं उत उत उते आए नी सुठा ॾाढा हीअ वन पीस ऐं सब सुठो मिलंदो आ चोली सूट वन पीस ऐं न न हिते सुठो मिली वेंदो हा हा हा हा हा असां हितां ई कईसीं अ अघि बि पु हा हा सुञातल आहिनि हा हा हा हा हा जॾहिं तव्हां चओ तव्हां तव्हां जॾहिं चवंदो तॾहिं हलंदीमांव अने ऐं मां आहे मां ॻाल्हाइ बि ॾींदीमांव सुठो हा अघि पूरे सां वठी ॾींदीमांव भले नयाणीअ जो कारज अथव भले तव्हांखे थोरो फ़ाइदो थिए त सुठो नी पाण मूंखे हिन नयाणीअ जी आशीर्वाद मिलंदी न मां मां तव्हांजो कम ईंदमि त ईअं हा हा पोइ अचो था पोइ हा भले भले हा हा हा हा हा हा हा हा भले भले हा हा हा हा हा वाहेगुरू